जीअं त असां ठाणा में विवाना मॉल सभु परिवार सहित वेंदा आहियूं उतो कपिड़े जी ख़रीदारी कंदा आहियूं ऐं उते कोपनी शइ शिवमन शिव भॻवान जो मंदरु आहे उते बि मथो टेकण ज़रूर वेंदा आहियूं ऐं शिव भॻवान खे मां वधीक मञींदी आहियां